जोंनि हादाबनि गाहाय धोरोमा जाबाय बाथौ आरो बाथौखौ सिबिनाय जायो बाथौ धोरोमा जोबोद माबा गोबां मानसियानो बाथौ धोरोमखौ फालियो बाथौ धोरोमाव बिबारजों बावनाय एबा बोलि होनायबो जायो नाथाय जोंनि दा हादाबाव बोलि होनाय बाथौ धोरोमखौ दोन्थ'नाय जाबाय बे जायगायाव जोङो बिबार बावनानै फालियो बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा गोबां गोबां बांसिनैनो दं बेनि गेजेरावनो सोरबा बायदिया गुबुन धोरोमबो लाबाय ब्रह्म जायखि जाया बायदिसिना कृष्ण गुरु बेफोर बायदिखौ लाबाय नाथाय बांसिनानो गाहाय धोरोमा जोंनिया बाथौ बाथौ धोरोमारिफोरा जोबोर जौगासारनो हायो होन्नानै सान्नानै लायो बाथौ धोरोम सिबिनायाव ओमफ्राय जोंनि हादाबनि सुबुं माहारिया हारसा दं बाङालि मुसलिम दं बर' दं बिदिनो नेपालि फोरबो दं बायदि बायदि जाथिनि गोबां मानसिफोर दं आं बेफोरखौ बुंस्लाब जोबनो हाया